गायक जूं कुझु आमु गलतियूं त थींदियूं ई आहिनि जंहिंते नज़र विझूं त कुझु अहिड़ीयूं आहिनि पहिरीं त हमेशह गलो ग़लति कमिरो पसंदि करण छाकाणि त तव्हांजे जिते आवाज़ गूंजंदी हुजे उहो कमिरो पसंदि कंदव त कॾहिं बि तव्हांजो आवाज़ निखिरी करे साम्हूं न ईंदो ऐं न ई उहो ॻाएण वारे खे ॿुधण वारे खे सम्झि में ईंदो पहिरीं ग़लिती थी इहा ॿीं ग़लिती थींदी आहे की माईक खे हमेशह पंहिंजे होठ खां चुपिकाए करे रखण जे पाण पंहिंजे माईक खे होठ सां चुपिकाए करे रखंदासीं त पाण ॻाए कीअं सघंदासीं ऐं साम्हूं वारे खे ॿूधण कीअं ईंदो इहा थी पंहिंजी ॿी ग़लिती ऐं ॾीसूं त टीं ग़लिती हमेशह इहा हूंदी आहे त पाण किथे स्टॉप करिणो आहे किथे भीहणो आहे किथे ॻाएणो आहे किथे हलिणो आहे इहो सभु सम्झि में अचण बि गायक खे ज़रूरी आहे जे पाण इहे ग़लतियूं करे बची था सघूं त पंहिंजो ॻाएण हिकदमि सरल तरीक़े सां साम्हूंअ वारे माण्हूंअ ताईं ज़रूर पुॼंदो